किसानके बारेमे किसान पहले धान रोपै छलै तऽ जन सबके बजबैत छलैया तऽ जन ओ उखारलक फेर रोपलक फेर ओकरा सबके नास्तामे नून रोटी मिरचाइ दऽ दै छलै तऽ खा लै छलै आबके जन छै कते खुशामद करबैत छै तहन माने की अबैत छै तहन धान रोपैत छै तकर बाद फेर दमकल लऽ कऽ फेर पटाबऽ पड़ैत छै तऽ आब दमकलसँ पटबैत छै पहिले आब मोटर लगा लै छै पहले दमकलसंँ पटाबैत पड़ैत छलैया कि दमकल से पटेलक तेकर बाद फेर ओहिमे घास भए जाइत छलै धान सबमे फेर ओहिके फेर साफ मने कमाबऽ लऽ फेर जन सबके कहलथि जन सबके केलथि तऽ ओसब एलथि तऽ कमेलथि फेर पाय लेलथि अढ़ाइ सए रूपआ पर कठ्ठा लै छथिन तऽ ओसब करैत छथिन तकर बाद भए गेलनि तऽ धानमे गेहूँम बाद केलथि तऽ गेहूँमके बाग केलथि तऽ हुनको फेर पटेलथि खाद्य छिटलथि काज खाद्य छिटैत छथि तऽ ओहि पर की छै ओसब हरा हरा रहिते छै ओहि दुआरे खाद्य छिटैत छथि से बढ़िआँ से गहूँम निकलै